ہمارے بہار میں بہت ساری جگہ ڈانس سکھایا جاتا ہے بچے لوگ کو جیسے کہ سہرسہ میں بھی سکھایا جاتا ہے پٹنہ میں بھی سکھایا جاتا ہے دہلی میں پنجاب میں میرٹھ میں بہت سارا پروگرام ہے بہت ساری ٹیچر ان کو ڈانس سکھاتے ہیں تو ہمارے گاؤں کے بچے وہاں جاتے ہیں وہاں کلاس لیتے ہیں وہاں سے کلاس جوائن کرتے ہیں آن لائن بھی ڈانس سکھایا جاتا ہے دیکھیے تو ڈان جیسے ڈانڈیا ہو گیا سپر میم ہو گیا بہت سارے ڈانس سکھایا جاتا ہے ہمارے گاؤں کے بچے وہاں جاتے ہیں اتنے اتنے دور سے بچے جاتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پہ بھی کوئی ڈانس سکھانے کا پروگرام ہو وہاں پہ بھی بچہ ڈانس سیکھے ہمارے گاؤں کے بچے باہر جاتے ہیں باہر کلاس لیتے ہیں وہاں پہ فیملی کو بھی دقت ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ فیملی کے ساتھ رہنا پڑتا ہے وہاں پہ ڈانس کا کورس کرنا پڑتا ہے ڈانس کا کورس کر کے ہمارے بچے بہت آنند رہتے ہیں بہت خوش رہتے ہیں آج کل میں زمانہ ہی یہ ہے کہ بچے کو ڈانس میوزک کھیل یہ سب زیادہ آج کل کے بچے کو پسند ہے اس لیے بچے وہ سب میں زیادہ آنند لیتے ہیں بہت خوش رہتے ہیں وہ سب کر کے ہم لوگ اپنے بچے کو آن لائن ڈانس کا کلاس دلاتے ہیں آن لائن سیکھتے ہیں ہمارے بچے گھر پہ رہ کر کے کہ کیونکہ ہم لوگ کے فیملی میں الاؤ نہیں ہوتا ہے کہ بچے کو ڈانس سکھائے میوزک سکھائے یا کہیں اسٹیٹ پہ لے جائے گھمائے فرائے ایسا بھی الاؤ نہیں ہے بس بچہ کو پسند ہے اس کے لیے آن لائن کلاس دینا پڑتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے پسند ہے بہت خوشی ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کو بھی آن لائن کلاس دوں شکریہ